हाँ जी जी हाँ जी बताइए क्या लेना है आपको अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल तीन वैरिएंट है इसके तीन कलर में है हमारे पास ये एक इसमें स्ट्रांग वाइट है एक एनर्जिटिक ब्लू है एक कार्बन ब्लैक है अच्छा इसका प्राइस है सत्ताईस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपए में ये है अवेलेबल है और बाकि अगर नहीं नहीं नहीं प्राइस जो है वो सारे वेरिएंट का सेम है और अगर आप मैमोरी कम ज़्यादा करते हैं तो उसमें प्राइस कम होगा ये आठ जी बी दो सौ छप्पन जी बी में है आठ बी रैम दो सौ छप्पन जी बी रोम में है ये हाँ जी इसका है सत्ताईस हजार नौ सौ निन्यानवे और बाकी अगर आठ जी बी आठ जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी में लेते हैं तो ये चौबीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे का है आठ जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी आठ जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी बी रैम हाँ जी और अगर आठ जी बी रैम और दो सौ ये एक एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला ये चौबीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपए का है कलर तीनों अवेलेबल है इसमें स्ट्रांग वाइट भी है और

तीनों तीनों अवेलेबल हैं कलर तीनों अवेलेबल हैं इसमें स्ट्रांग वाइट भी अवेलेबल है जी एक ये इसमें स्ट्रांग वाइट है एनर्जिटिक ब्लू है और कार्बन ब्लैक है

सेम सेम प्राइस रहेगा सिर्फ मेमोरी या फिर रोम कम ज़्यादा करते हैं तो उसमे प्राइस का डिफरेंस आता है कलर से कोई डिफरेंस नहीं है प्राइस का हाँ जी बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल आठ जी बी रैम है इसमें और दौ सौ छप्पन जी बी रोम है और एक में है आठ जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी बी रोम इसका डिस्प्ले साइज जो है वो सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन इंच का है और फुल एच डी डिस्प्ले मिलेगा इसमें आपको फ्रंट में दोनों कैमरे मिलेंगे बैक में तीन कैमरे हैं फ्रंट में है जो कैमरा है वो सोलह मेगापिक्सल का है और बैक का है जो वो हाँ जी सोलह मेगापिक्सल का है फ्रंट में बैक में जो उसका मैन कैमरा है वो चौंसठ मेगापिक्सल का है और जो दूसरा है वो आठ मेगापिक्सल का है और तीसरा दो मेगापिक्सल का है हाँ जी हाँ जी ये बैक कैमरे बताए तीन बैक कैमरे हैं और बाकी फ्रंट में एक ही है तो फ्रंट का जो है वो सोलह मेगापिक्सल का है

कैमरा क्वालिटी अच्छी है इसका और इसका जो पिक्सल है वो एक हज़ार अस्सी तक ज़ूम कर सकते है इसके पिक्सल को जो अपन रेज़ोलूशन जिसको कहते हैं अपन वो एक हज़ार अस्सी तक इसका ज़ूम हो जाएगा फुल एच डी में है हाँ जी एमोल्ड डिस्प्ले है

नहीं नहीं कर्व स्क्रीन नहीं है ये फ्लैट स्क्रीन है कर्व स्क्रीन वाला मोबाइल वो दूसरे वेरिएंट में आया है इसमें आपका फ्लैट डिस्प्ले है हाँ जी हाँ जी इसके साथ में आपको एक चार्जर मिलेगा और केबिल मिलेगी और आपको मोबाइल मिलेगा और सिम का जैक मिलेगा जिससे सिम निकालते है हम और सिम लगाते हैं हाँ जी साथ में मिलेगी आपको चार्जर भी साथ में मिलेगा चार्जिंग केबल भी साथ में आएगी और वारंटी कार्ड भी आएगा और बाकी मोबाइल रहेगा हैंडसेट रहेगा इसकी गारंटी जो चल रही है अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है इसमें वन प्लस वन चल रही है मतलब दो साल की गारंटी वारंटी मिल रही है और अगर अदर मोबाइल देखते हैं तो उसमें एक ही साल की है अभी इसका ऑफर चल रहा है स्पेशल ऑफर इसका ऑफर चल रहा है तो उसमे वन प्लस वन है मतलब एक साल प्लस एक साल की आपको वारंटी मिलती है और अदर जो मोबाइल हैं उसमें एक ही साल की वारंटी है हाँ जी और इसमें जो है हाँ नहीं वारंटी है दोनों वन प्लस वन वारंटी दो साल की वारंटी है नहीं नहीं गारंटी नहीं है गारंटी तो किसी भी सेट में न हीं आती सर वारंटी आती है और बाकि जो रेयर कैमरा है उसमे फोर के की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप फोर के का उसका वो रहेगा फ्रंट से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर है नाईट मोड है और आपका पोर्ट्रेट मोड भी दिया है शार्ट वीडियो भी बना सकते है आप एच डी आर मोड भी दिया है मूवी फ्रेम भी दिया है वॉइस शटर भी दिया है

असली में ये चीज़ें असली में क्या है टेक्नोलॉजी जो है ना वो अब अपडेट होती जा रही है पहले अपडेट नहीं हुई थी पहले क्या था कि अब वो नाईट मोड मतलब एक होता है ना कि बनाना शुरू कर रहे हैं कंपनी ने एक ट्राई लिया था तो अब वो सक्सेस हो गया आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो इन मोबाइल का जो है नाईट मोड चेक करेंगे तो उसका जो विजन है वो पहले वाले से बैटर मिलेगा आपको बाकि ये है कि दिन पे दिन जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप देखते है तो मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उसमें बहुत अच्छा हो गया है बैटरी पावर इसका टॉक टाइम जो है वो थर्टी सिक्स हॉर्स का है छत्तीस घंटे का और फाइव हज़ार पाँच हज़ार एम ए एच की बैटरी है मतलब फाइव थाउजेंड पाँच हज़ार एम ए एच की बैटरी है जो कि सिक्सटी सेवन वाट का आपको चार्जर मिलता है इसमें साथ में मिलता है आपको हाँ चार्जर जो कि फ़ास्ट चार्जिंग जो आजकल चल रही है ना वो फ़ास्ट चार्जिंग वो सिक्सटी सेवन वाट का चार्जर है और उसका जो फ़ास्ट चार्जिंग में आप करेंगे थर्टी मिनट लगेंगे तीस मिनट लगेंगे सिक्सटी सेवन वाट का चार्जर है हाँ थर्टी मिनट में तीस मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा ये और बैटरी जो है पाँच हज़ार एम ए एच की है तो थर्टी सिक्स छत्तीस घंटे का उसका जो है वो टॉकटाइम दिया हुआ है छत्तीस घंटे का बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगी क्या है कि कंपनी ने जो अश्योरिटी हमें दी है वो अश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ असली में क्या है कि हम लोग डीलर लोग हैं हमारी डीलरशिप है अभी ऐसा कोई ऑफर नहीं है अभी क्या है कि प्राइस फिक्स है नया लांच हुआ है ये तो अभी कंपनी ने प्राइस फिक्स कर के रखी है हाँ बट ये है कि अगर ऑफर कुछ आएगा तो उसमें जरूर रेट कम ज़्यादा होंगे बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और हो सकता है कि रेट बढ़ जाए क्योंकि सैट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो कह नहीं सकते कंपनी की तरफ से अभी ऐसा कुछ है नहीं अभी फोर पॉइंट टू की रेटिंग चल रही है जो कि अभी तक जो हमारे सेट सेल हुए हैं जितने भी फाइव स्टार में से फोर पॉइंट टू की रेटिंग अभी आयी है हमारे सेट की अभी तक अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है बल्कि कस्टमर पॉजिटिव उसका जो रिव्यु दे रहे हैं और बाकी उसकी डिमांड भी चल रही है काफ़ी डिमांड में है सेट मतलब लोग काफ़ी डिमांड कर रहें हैं इस सेट की नहीं नहीं हमारे इस मोबाइल में क्या है कि फाइव जी सपोर्ट भी है फोर जी भी है थ्री जी भी है तीनों सपोर्ट करेगा और बाकी नेटवर्क इश्यू जो है वो सिम के द्वारा हो सकता है तो मोबाइल का ऐसा कुछ नहीं है मोबाइल में अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आयी कि नेटवर्क इश्यू हो रहा हो क्योंकि फाइव जी सपोर्ट है दोनों सिम फाइव जी सपोर्ट हैं हाँ जी डबल सिम हैं फाइव जी सपोर्टस हैं दोनों फाइव जी सपोर्ट हैं दोनों हाँ जी फाइव जी सपोर्ट करती हैं दोनों सिम हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये सत्ताईस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपए का है आठ जी बी रैम दो सौ छप्पन जी बी रोम में और छह जी बी रैम और एक सौ अट्ठाईस जी बी रोम में चौबीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपए का है हाँ सत्ताईस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपए आप मेरी शॉप पर आएं या आपको मैं यहीं से दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन अभी ये चैक करना पड़ेगा ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है बाकि ऑनलाइन तो मिल ही जाते हैं सेट जो आपको जो आपको ऑनलाइन रेट मिलेगा सेम ऐज़ इट ऐज़ रेट मेरे पास मिलेगा आप ऑनलाइन चैक कीजिए जो ऑनलाइन पे बता रहा है वो ही रेट में मैं आपको दे रहा हूँ सेट हाँ बिल्कुल सेल हो रही है मेरे मोबाइल की कंटिन्यू सेल चल रही है पर डे इसके कस्टमर आते ही हैं

ठीक ठीक ठीक थैंक्यू